कढ़ी चांवर दालि पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर भी पटाटा पटाटा टमाटो गोगड़े जी भाॼी गुलन जी भाॼी स्वारे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी डोडो सईं ऐं पटाटो बिट्टो कुप्पर